चक्कूजे मङ्गेने रहियै दू तीन दिन तऽ बड्ड नीक यूज केलियै तेसरा दिन खराब भऽ गेलै कहै छी कि खराब भऽ गेलै मने धारे नहि छै